हमसब एतेक जानैत छी जे माँछ मारैके लेल समुन्द्र या पोखरि नदी जहाँ कहीँ गेलासँ केओ बड़का जाल ओछाबै यऽ केओ छोटका जाल फेक कऽ माँछ मारैए चाहे केओ बंसीयेसँ मारैए बड़का जालमे सबरङ्गके माँछ फँसैत य छै छोट जालमे ओहिसँ छोट फँसैत छै बंसीमे ओहोसँ छोट फँसैत होयतै जेकरा जेहन समझ छै से तेहन करैत अछि या ककरो बड़का पसन्द अइ ककरो छोटका पसन्द यऽ सब अपन अपन पसन्दक बात छियै आओर माँछ मारैबला कऽ अपन अपन इलम रहैत छै केओ हरसि गिरे गिरेलक जेकरा जेना मारऽ अबैत छै से तेना अपन मारि कऽ अपन रोजगार करैए बेचकऽ जीबन पालन बालबच्चा कऽ सबकऽ अलग अलग फैदा छै सबकऽ अलग अलग ब्यवस्था छै जेकरा जेना होइत छै से तेना अपन मारैए केओ छोट केओ नमहर जाल बंसी केओ पोखरिमे केओ नदीमे केओ खैयेमे जा कऽ बंसी गिरा कऽ मारि कऽ अपन जीबन पालन बालबच्चाके करैत छै माँछ मारैके इहय सब तरीका छै जेना जकरा ओरिआइ छै से तेना अपन गुजर कयलक अपन रोजगार कयलक केओ बजार जा कऽ बेचैत छै केओ गाँवए घरमे बेचैत छै केओ पेठिया चढ़ा कऽ बेचलक जेकरा जहाँ गेलासँ फायदा होइत छै से तहाँ जाकऽ अपन गुजर कऽ लै छै बेच कऽ अपन टाइम पास कयलक इहए सब हमरा सबके रोजगार छियै